हेलो

ठीक हइ हुँ अहाँ दोकान केने छी कि कथी मोबाइलके हँ तऽ मोबाइल लैके हइ कोन कोन कम्पनीके रखने छी

ठीक हइ जिओ कम्पनी हुँ कतना दाम हइ देबै कतेकमे ठीक हइ तऽ हम हम एक हजार कहलहुँ एक हजार कहलहुँ एक हजार हुँ ठीक हइ ठीक हइ पसन्द हइ दाम ठीक हइ तऽ पसन्द हइ दाम हुँ तऽ ठीक पसन्द हइ ने दाम ठीक हइ तऽ ठीक हइ तऽ लऽ लेबै आएब दोकान आएब दोकानपर ठीक छै ठीक ठीक छै तऽ तब ठीक हइ तऽ लऽ लेब तेँ हमे ठीक हइ तऽ ठीक हइ तऽ ठीक जी ठीक हइ अपना घरहिपर रही

नहि आएब घुमैलए हँ हँ छोटके लेब ठीक ठीक ठीक हइ ओ हुँ ठीक हइ तऽ मिलब ठीक ठीक हइ अच्छा हइ अएबै अच्छा अएबै तऽ मिलऽ

हँ ठीक अहाँके ठीक हइ तऽ जी ठीक